आङो ओंख्रिफोरखौ जेनेबा संनायाव फोरोंनो हायो बा खोन्थानो हायो जेन'बा आंनि रेसिपिफोरखौ आरोखि जेन'बा दा जेन'बा नार्जि संनायफोरखौनो जेन'बा आङो खिन्थानो हायो जेन'बा बोरै बोरै सङो मा मा होयो बेफोरखौ आरोखि ओमफ्राय दा जेन'बा जोङो नार्जिफोरखौ बुंनो हायो जेन'बा जोङो सोमनानै दोनग्रोनो हायो दसेबाबो ओमफ्राय दा बे सोमनायनि उनाव जों सुबाय मोजां सुनायनि उनाव जोङो बेखौ माने कुखारफ्रावबो रुनो हायो आरोखि जेनबा कुखाराव नङाबाबो जोङो अगदाबाव रुनो हायो मानि अगदाबाव दै एसे होनानै खारै एसे होनानै बेफोरबादि रुगोरनो आरोखि जों दा दा रुनायनि उनाव जुदि नार्जिया जुदि माने गुरै जायोबा जों बेखौ माहोनो सागंजों साग्लिनानै जोङो बेखौ एसे दै होनानै ओमफ्राय बेनि उनाव नोङो जेनबा बेदरफोर होयोबा बेदरफोरखौ एवनानै होसनदो ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो बानलु संख्रि जेनेबा जिरा मस्ला बिफोरबादिखौ जोङो होनानै माने जोङो नार्जिफोरखौ जों फोमोन्नो हायो आरो दा आंनि संनायनि आइतेमा बेनो आरो ओमफ्राय दा जेन'बा अमाफोरबाबो बा दावफोरबाबो बेदरफोरबाबो आरोखि दा जेन'बा जेन'बा बेदरखौथ' जों सुखायो सुनायनि उनाव जेन'बा एवबाय जेन'बा जों बे एवनाय समाव जेन'बा संख्रि जेन'बा हरबाय हाल्दै हरबाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो जिरा मस्लाफोरखौ जों देना लानानै जोङो बे एवनायावबो जोङो होनो हायो आरोखि जिरा मस्लाफोरखौ दा एवनायाव जुदि होखानो हायोबा बेद'राबो तेस्ट जायो आमफ्राय बेनि उनाव दसेे एवनानै ओमफ्राय दैखौ होदो दै होखांनायनि उनाव गासिबो संख्रि फानलु हाल्डै हरजोबनाय खांनायनि उनाव मोननोसै समाव माने मोननोसै समाव मानि बेफोरखौ जिरा मस्ला हायजें हुइजें जोङो बेफोरखौ आरो मोननोसै समाव माने हरनो हरनाय जायो आरो दा बेफोरबादि आंनि संनानि आइतेमादि बेनो ओमफ्राय बिदिनो माहोनो नाफोरखौबो बिदिनो नाफोर संनायावबो आङो माने नाफोरखौ एवबाय थावखौ एसे माने नायथावथाव होबाय थावखौ नायथावथाव होनायनि उनाव आङो नाखौ एसे फ्राम फ्रामआनो एवनांगौ बिदिबासो माने बारा खारनाय मोना आरोखि माने नाखौ मोजाङै एवथ्रमाबा नाया खारगोन आरोखि बेफोरबादि ओमफ्राय दा नाखौ मोजाङै जुदि फ्राम फ्राम एवनो हायोबा जेनबा आं मैथाजों नाजोंखौनो संसै जेनबा नाखौ आङो मोजाङै हाल्दै होनानै संख्रि एसे होनानै जुदि फ्राम फ्राम एवोबा बेखौ दसे उनाव खांदो खांनायनि उनाव जेनबा मैथाखौ होसनदो ओमफ्राय मैथाखौ होसननायनि उनाव दसे गोदौहोदो ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो मोनसै समाव जिरा मस्ला जेन'बा माहोनो नों मा हरनो गोसो जायो बेखौ हरनो हायो आरोखि आंनि संनायावथ' बेनो माने जिरा मस्लाखौथ' आं हरला बे मैथा नायाव बिदिनो जिरा सामब्राम गुफुर बेफोरबादि बानलु थाइसे बिबायदि होयो आरोखि आंनि संनायाव आंनि आइतेमा बेनो आंनि संनायनि आइतेमा ओमफ्राय दा बिदिनो अनलाफोर संबाय आरोखि जेनेबा अनला संनायावबो आं माने अनलाखौ दसे सोमनानै दोनग्रोबाय ओमफ्राय दा सोमनायनि उनाव अनलाखौ आङो दसे दोननायनि उनाव माने देबाय आरोखि जाहाथ' जेन'बा दा उवाल थानाय हिसाबै आङो उवालाव देयो ओमफ्राय उवालाव देखांनायनि उनाव आं जेन'बा गामलाफ्राव दोनथ'बाय ओमफ्राय जेन'बा अनलाजों मा ओंख्रि संनो नागिरदों जेन'बा दाव बेदरखौनो होन बा नाखौनो होन आरोखि जेन'बा बेखौ एवग्रोबाय एवनायनि उनाव एवथ्रमनानै मोजाङै दोनग्रोबाय ना आरो बेदरबाबो आरोखि ओमफ्राय दा बेनि उनाव जोङो दैखौ एसे बुरजा होखानांगौ आरोखि अनला ओंख्रि सङोब्ला दैखौ बुरजा हरदो ओमफ्राय बेहाय माने दैयाव संख्रि हरदो बानलु हालदैखौ जोङो होजोबखानो हायो आरोखि जेनोबा बे दैयावहाय ओमफ्राय बेखौ जोङो दैखौ गोदौहोबाय गोदौहोनायनि उनाव दसे मोजाङै गोदौहोदो ओमफ्राय बिदिनो बेदरफोरखौबो हरखादो दै होखानानै गोदौनायनि उनाव ओमफ्राय जोङो माने अनलाखौहाय जों उरनो हाबाय आरोखि होसननो हाबाय ओमफ्राय दा जुदि अनलाया मोजायै गोदौनानै जुदि एसे आमथाब्रोम जायोबा जोङो जोंनि हरनांगौ खिनिखौ जडों दा जेन'बा जिरा बा हायजें बा सामब्राम गुफुर जों बेखौ देनानै आराम हरनो हायो आरोखि बिदिनो सङो आरोखि अनलाफोरखौ आरो बिदिनो मुला गुनद्रु माबा गुनद्रु जों होफानोबो हायो मुला गुनद्रुफ्राबोथ' गोथावानो ओमफ्राय बिदिनो मुला गुनद्रुजोंदि अलाजों सङोबा मुला गुनद्रुऱफोरखौबो जोङो एवगोरनो हायो एवनायनि उनाव जोङो दैखौ ओसे बुरजा होखानांगौखा बिनि उनाव हाल्डै संख्रि फानलु हरजोबदो हरजोबनायनि उनाव मानि मोजाङै गोदौहोदो गोदौनायनि उनाव बेनिफ्राय अनखौहाय हरनो हायो आरोखि ओमफ्राय हरनायनि उनाव जोङो एसे गोदौहोदो ओमफ्राय जोङो सरि माबाखौ होन्नो बावदों आङो खारै खारैखौ जोङो हरो आरोखि मोनसै मोनसैबा जोङो अनला ओंख्रियाव माने खारैखौ आराम हरनो हायो ओमफ्राय खारै होबा थावसिन जायो अनला ओंख्रिया ओमफ्राय दा जोङो बे अनला ओंख्रियाय जुदि खारै हरोबा जोंहा मिलौवो आरोखि मोनसै मोनसैबासो हरनांगौ खिन्थु खारैखौ आरोखि ओमफ्राय दा बे खारै हरनायनि उनाव दसे गोदौहोदो ओमफ्राय एसे आमथाब्रब जायोबानो ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ खांनो हायो आरोखि ओमफ्राय दा बिदिनो गोथाव जायो आरोखि अनला ओंख्रिया आंनि संनाय आइतेमा बेनो ओमफ्राय बिदिनो जास्ट ओरैनो बोरमा बेदर फोरखौबाबो बिदिनो आरो जेन'बा एवबाय सुनायनि उनाव एवबाय ओमफ्राय बिदिनो बोरमा बेदराव माने एखदम गरम मस'ला बेफोरबादिखौ बांसिन होयोबा गोथाव जायो आरोखि बिदिनो एवबाय एवनायनि उनाव बिदिनो एवनायावनो सोबखौनो माने जिरा मसला हायजें माहोनो बेदराव जा बस्थु होग्रा दं बेखौ जों होनो हायो आरोखि ओमफ्राय दा बिदिनो कुखारफ्राव जुदि बे बेगें बेलाफोरखौ जुदि रुनानै जानो हायोबा बे थावसिन जाबावगोन आरोखि बेदर बोरमाया बोरमा बेदरा आरोखि ओमफ्राय एवनायफ्रावबो मोदोमफ्राबो बिदिनो बे जिरा मसला हायजें हुइजें गरम मसला बेफोरबादिखौ जों हरनानै जोङो माने बांसिन होनानै एवनाय जायो आरोखि बोरमा बेदरावहाय दा बिदियावनो गोथाव जायो आरोखि दा बेनो आंनि संनाय आइतेमा दा बिदिनो एवनायावबो एसे हरग्रोबाय जिरा मस्लाखौ ओमफ्राय मोनसैयावबो मोजाङै एवनांगौ आरोखि एसे फ्राम फ्राम एवगोरनांगौ बेदरफोरखौ ओमफ्राय दा बेनि उनाव दै एसे हरदो दै एसे हरनायनि उनाव बिदिनो बानलुफोरखौ हरबाय ओमफ्राय बेनि उनाव मोनसे संमावबो बे जिरा मस्ला हाल्दैफोरखौ माने हरनो हायो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो एसे दैफोरखौ जबहोदो फोरानदो ओमफ्राय खांदो बिदिनो बिदिनो संनाय जायो आरोखि आङो बे माहोनो बोरमा बेदरफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो थास' बिबारफोरखौबो जों संनो हायो थास' बिबार मैथा बा लेबु होनानै जों संनो हायो दा जेन'बा थास'बिबारखौ जोङो खाबाय खानायनि उनावजों सायबाय सायनायनि उनाव सुबाय सुनायनि उनाव जोङो मा होनो थास' बिबारखौ जेन'बा खारैजों एवग्रौनांगौ आरोखि थाव होआबालानो खारैजों एवग्रोबाय एवग्रोनानै खारैजों एवबानो माने दोलो दोलो जाखायो आरोखि थास' बिबारा ओरैबादि बेनि उनाव ओमफ्राय मैथा एसे गारसन्ना होदो आरोखि आरो मैथा होआब्ला लेबु सेबनानै होनो हायो बिनि उनाव ओमफ्राय बिदिनो संख्रि फानलु हाल्दै बेबायदिखौ हरनो हायो आरोखि ओमफ्राय नाफोर दङोबा नाफोरखौबो एवथ्रमना दोन्नायनि उनाव सिगां एवथ्रमनानै दोनखांनायनि उनाव जों नाखौ होनो हायो बेनि उनाव जोङो जा हरनांगौ जिरा मस्ला बा सामब्राम गुफुर जों बेखौ देनानै जों होनो हायो आरोखि दा बेफोरबादिनो जोंनि संनाय खावनाया बेनो आरोखि आंनि आंनि संनायनि आइतेमा खिनथा नांगौआ आरो बेनो